اگر آج کے دور میں ہندوستان کو جو مصیبتیں درپیش ہیں اُن کی بات کی جائے تو اُن میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلا جو نام آئے گا وہ ہے جو سماج میں جو فرقہ وارانہ جو عداوت بڑھ گئی ہے اُس کا نام آئے گا کیوں کہ کئی جو پولیٹیشین ہیں سیاست داں ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو بھڑکاتے رہتے ہیں جس سے اُن کا تو کچھ نہیں بگڑتا لیکن جو عام آدمی ہیں اُس کی آپس میں دشمنی ہوجاتی ہے اور پھر یہی بعد میں یہی دشمنی بعد میں دنگے بوال کے روپ میں اُبھر اُبھر کر سامنے آتی ہے جس میں بے گناہ بے قصور مرتے ہیں اور اُس کے علاوہ بات کی جائے تو جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے جس سے جو سمندری علاقے ہیں جو سمندری ساحل کے علاقے ہیں وہ ڈوب رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ہندوستان کے لیے